आंहा जिउआव बुहुत गोबां फारस'नेल थांखि एबा मिजिं थिखानाय दं जाय थिखानाय एबा मिजिं

आंनि गोसोखौ जोबोत थुलुंगा होफैयो आरो जाय खामानिखौ आङो मावयो आरो बै खामानिजोंनो आङो थांखिसिम सहैनो थाखाय जेब्लायबो जुजिबाय थायो आरो जेब्लानाखि आंनि सान्नाय आरो आंनि खामानि ए मावनो सान्नाय एबा लानाया गोसो सिङाव थायो आरो जाफुङागौमानि आङो बेखौ नाजाबाय थागोन आंनि गोसो आरो सान्नाय आरो गोसो जों जेब्लायबो नाजाबाय थागोन आरो नाजाबाय थायोब्लासो सानसे नङा सानसे आंनि साननाया जाफुंबाय थागोन आरो आङो जेननायाव गैया आरो देरहानायावसो दं आङो फावसाया आगोलगोनसो